मां यूट्यूब ते सिंधी प्रोग्राम मुंहिंजी रसोई ॾिसंदी आहियां जंहिंमें अलॻि अलॻि प्रकार जा पकवान सिंधी पकवान सेखारींदा आहिनि जेको मूंखे ॾाढो ई पसंदि आहे हुन में मां केतिरा ई पकवान ठाहिण बि सिखंदी आहियां ॿियो बि इन में मुंहिंजो हिकु चैनल आहे जेको आहे सुर संगीत सुर संगीत में केतिरा ई सिंधी सुठा गाना लाॾा साखियूं ॿुधाईंदा आहिनि जेके मूंखे ॿुधणु ॾाढो ई वणंदो आहे हुननि खे ॿुधण सां ॼण त मुंहिंजे मन में शांती अची वेंदी आहे ॿियो मूंखे हिंदी फिल्मूं ॾिसणु ॾाढो ई वणंदो आहे